وقت کے ساتھ دلی کے تعلیمی نظام نمایاں ترقی کر چکا ہے ابتدائی دور میں مغل دور میں مدارس اور مکتب خانے تعلیمی مرکز تھے برطانوی دور میں اٹھارہ سو انتیس میں قائم ہونے والا ہندو کالج اب ہندو کالج دہلی یونیورسٹی جدید تعلیم کی شروعات کا نشان بنا انیس سو بائیس میں دلی یونیورسٹی کا قیام عمل آیا جس نے اعلیٰ تعلیم میں انقلاب برپا کیا دلی کالج آف آرٹس اینڈ کامرس جامع ملیہ اسلامیہ انیس سو بیس اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی انیس سو انہتر جیسے ادارے مختلف شعبوں میں ماہرین تعلیم فراہم کرتے ہیں آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ایمس طبی تعلیم اور تحقیقی میں عالمی سطح پر شہرت حاصل کر رکھتے ہیں